मैं घर में पीने के लिए ज़्यादातर घर में ही उपयोग की हुई चीज़े ही उपयोग की करती हूँ क्योंकि जैसे ये घर में जो स्वयं बनाओ फिर पियो तो वो ज़्यादा शुद्ध होता है बाज़ार का दूध ले कर आओ तो उसमें और घर के दूध मे गर्म किए हुए जैसे लस्सी बनाओ तो वो अलग दही जमा कर लस्सी बनाओ तो वो ज़्यादा बेश्ट रहता है अच्छा रहता है मतलब इसी प्रकार से मैं टमाटर सूप बनाती हूँ मुझे टमाटर सूप बहुत पसंद है और मुझे लस्सी भी पसंद है मुझे है ना मैंगो जूस बहुत पसंद है आम का जूस आम का पन्ना ये सब चीज़े मैं घर पर ही बनाती हूँ ये क्या मेरे बच्चों को सभी को बहुत पसंद है इस लिए मैं उनकी पसंद के लिए बनाती हूँ ख़ुद भी पीती हूँ हल्दी वाला दूध भी पीती हूँ ये स्वास्थ्य के लिए हमेशा अच्छा रहता है इस लिए ख़ुद ही घर में सभी चीज़े बना कर के बच्चों को भी पिलाती हूँ और मैं खुद भी पीती हूँ तो घर में ही बना कर पीना चाहिए ये ज़्यादा शुद्ध होता है